स्वचालित अनुवाद कयने छियै गूगल मैपके प्रयोग कयने छियै लेकिन कभी कभी करै छियै गूगल मैपके प्रयोग कहीँ जाइत आबैत छियै तब लोकेशन जगहके नहि पता रहै छै एड्रेस तऽ उहाँपर एक्जैक्ट पहुँचयमे बड़ मदति करै छै गूगल गूगल मैप खोलि लेलाके बाद लोकेशन डालि देलहुँ काली स्थान हमरा जायके छै नगर निगम चौक तऽ अगर डालै छियै तऽ सही रास्ता बताए दै छै शॉर्ट कट रास्ता लम्बा दूरी कितना देर लगतै कितना मिनट लगतै साइकिलसँ जायमे कितना देर लगतै पैदल जायमे तऽ कितना देर लगतै गाड़ीसँ जायमे बाइकसँ ई सभचीज बताए दै छै टाइम मिनट तऽ ई चीज सुविधा छै गूगल मैपके तऽ प्रयोग कयने छियै बहुत बार कहीँ जाय आबयमे दिक्कत होल तऽ लेट राति कहीँसँ आबयमे जायमे तऽ गूगल मैप यूज करि लै छियै तऽ शॉर्ट कट रास्ता बताए दै छै या सही रास्ता बतबैमे मदद करै छै आओर गूगल मैप तऽ बहुत अच्छा छै आओर बहुत बढ़िआँ गाँव घरमे तऽ लोग गूगल मैप नहि यूज करै छथिन गाँव घरके तऽ लोक अपने जानकार लोक रहै छथिन जहाँ तहाँ जाबैत आबैत रहै छथिन लेकिन हँ आजकल के बच्चा लोककेँ गूगल मैप जरूरी हो जाइ छै कि कहीँ नहि छै जानल पहचानल जगह नहि ज गेल छियै आयल छियै तऽ गूगले मैपसँ जयबै पहिलेर लोकके जमानामे गूगल मैप नहि रहैत रहए तऽ लोककेँ जाय पड़ैत रहय जहाँ जायमे एकदिन लगतै रहए उहाँ जायमे तीन दिन चारि दिन रहै रहए लेकिन करथिन तऽ पहिला लोक की करथिन रहए आजकल लोककेँ जायमे जहाँ लगतै एक दिना तऽ उहाँ लोक पहुँच जयतै गूगल मैपके जरिया जहाँ जायमे एकदिन लगतै उहाँ एक आधा दिनमे पहुँच जयथिन सही समय देखि कऽ कतेक देर लगतै नहि लगतै अपन व्यवस्था करि कऽ ओहि हिसाबसँ लेकिन पहिले लोककेँ पता नहि रहय चलि दै रहथिन अपन अपन पहुँचयके रहय छओ महीनामे तऽ पहुँचै रहथिन नओ महीनामे आठ महीनामे एना करि कऽ रस्ता भुतलाए जाइ रहथिन तऽ लोगोसँ पुछि पुछि कऽ भटकल भूलल भटकल अपन घर आबै रहथिन घरके लोक गाँव घरमे परेशान कहाँ छथिन नहि छथिन गूगल मैप जहियासँ भेलै हन तहियासँ ईसभ चीजके ओतेक टेंसन नहि रहै छै लेकिन गाँव घरमे तऽ लोक यूज नहि करै छथिन लेकिन आजकलके बच्चा लोकके तऽ ई सभचीज जरूरी भए गेलै हने गूगल मैप कोनो भी चीज होतै तऽ गूगलसँ पुछि लै छियै गू गूगलपर मैपपर देख लै छियै कोन जगह कहाँ छै नहि छै पहिले लोकके जाय देखय पड़ैत रहय कि जे ताजमहल कहाँ छै आजकल लोक गूगल मैपपर देख लेतै तऽ ताजमहल देखय लेल जा जायमे कतेक देर लगतै नहि देखयमे देर लगतै गूगल मैपपर सर्च करथिन एतेक दूरी छै एतेक इहाँपर छै इहाँसँ इहाँसँ इतना दूर पड़ै छै अपन लोक चलि जाइ छै पहिले आरके लोक सभतरि जाइ रहय रहए एक जगह घूमय तऽ ओहिजेसँ घुमि कऽ चलि आबैत रहय आब द् गेल तऽ बगलमे कहीँ जगह ठीक छै हँ गेलियै तऽ इहाँसँ एतना दूर छै जेना जेना हमे आर सभ बेगूसरायके लोक छियै या कहीँ दोसर जगहके लोक रहै छथिन काली स्थान छै तऽ काली स्थान काली स्थान गाँव घरके लोक पहिले आबै रहथिन तऽ घुमि कऽ चलि जाइ रहथिन एकरा अलावा कहीँ नहि आओर अगर इएह नौलखा मन्दिर देखय लेल जायके पड़ैत रहय तऽ द फेरसँ समय लए कऽ तब आबै रहथिन किएकि लोककेँ अगर नहि देखल रहैत रहय तऽ गूगल मैपके जमाना छै तऽ मैप खोलै छथिन लोक तऽ देखै छथिन काली स्थान तहनसँ बगले नौलखा मन्दिर छै तऽ लोक चलि जाइ छथिन उहाँ भी इएहसभ सुविधा छै गूगल मैपके